असांजे सिंधी समाज में मंदर टिकाणनि जो ॾाढो वॾो महत्व आहे मंदर में टिकाणनि में वञी करे माण्हुनि जो हिकु अलॻि ई विश्वास जाॻंदो आहे माण्हू पहिरीं भॻिवाननि में विश्वास न कंदा हुआ घणेई माण्हू आस्तिक नास्तिक बि आहिनि जो भॻिवानन में विश्वास कोन कंदा आहिनि पर जॾहिं अगरि हुननि खे मान मंदरनि टिकाणनि में मोकिलजे या उहे उते वञनि त हुननि जो विश्वास भॻिवान जे प्रति वधंदो वेंदो आहे हुन जो विश्वास मज़बूत थींदो आहे की हा भॻिवान आहे भॻिवान हुननि जी ॿुधंदो हुननि जे मन खे शांती मिलंदी आहे हुननि जे मनु संतुष्ट थींदो आहे उन्हनि जो मानसिक विकास उन्हनि जो मानसिक स्वास्थ मजबूत थींदो आहे न तंहिंखां सिवाए अॼु पुरान वॾियूं जेके माइयूं आहिनि उहे बि उन्हन खे बि ईअं लॻंदो आहे की असां बि हाणे थोरो समय पंहिंजे भॻिवाननि खे ॾियूं पंहिंजो मंदिर टिकाणनि में वञी करे पंहिंजो समय व्यतीत करूं ताकी उहे अचण वारो समय हुननि लाइ सुठो हुजे हुननि खे ईअं लॻंदोे आहे की बुज़ुर्ग में जॾहिं उहे बुज़ुर्ग थी व वेंदा आहिनि ऐं थी वया आहिनि तॾहिं उहे हाणे भॻिवाननि में विश्वास कनि इन लाइ करे उन्हनि जो मन बि शांति रहंदो आहे इन करे उहे मंदर टिकाणनि में बि वञी करे वेही रहंदियूं आहिनि ताक़ी हुननि जो मन बि शांति रहे प्रसन्न रहनि ऐं उन्हनि जो विश्वास भॻिवान जे प्रति वधीक थी वेंदो आहे छो त हुनन खे लॻंदो आहे की भॻिवाननि में विश्वास रखी ही उहे उन्हनि खे अञा स्वर्ॻ जी सीढ़ी प्राप्त थींदी